जैसे कि कई समस्या आती हैं जैसे पुलिस पुलिस के पास जाते हैं उनसे फिर वह लिखवाते हैं वह रजिश्टर में लिखते हैं क्या हुआ कैसे कैसे मतलब कि क्या हुआ कौन ने किसको मारा क्या किया फिर उनसे काम अन्य समस्या आती हैं फिर कोर्ट में पहुँच जाता है फिर कोर्ट में वह मतलब कि वक़ील साहब निर्णय लेते हैं कौन पूछते हैं कैसे क्या हो गया किसने किसको मारा या अन्य प्रकार की बात होती हैं कई समस्याएँ आती हैं क़ानूनी मुद्दों को सुलझाने में बहुत कठिनाई होती है क़ा नूनी मुद्दों को सुलझाने में ऐसे वाद विवाद होता है बात बात पर लड़ाई झगड़े मारा कूटी या फिर अन्य प्रकार की संबंधी समस्या होती हैं उसको निपटाने के लिए थाने या वक़ील या हाई कोर्ट ले जाना पड़ता है उनसे निर्णय होता है जैसे कि अन्य समस्याओं का समाधान वहीं होता है बात बात पर लगना लड़ना लड़ाई करना झगड़ा करना अन्य समस